ہاں گانا استاد سے بہترین طور پر سیکھا جاتا ہے ہاں میرے استاد میرے نانا ہیں وہ بہت اچھا گاتے ہیں ان کی آواز میں الگ ہی جادو ہے ان کی آواز بہت سریلی ہے اور انہوں نے مجھے گانے کے بارے میں کافی کچھ سکھایا اور میرا تجربہ ان کے ساتھ بہت اچھا تھا